हैल्लो हां जी हां जी नमस्ते मैड़म जी हां जी हां जी मैड़म जी अज़ैं तक आया नी ऐ खबरै शाम्मी तक आई जा मैड़म जी असैं ते परसों चौथ दा ओह्दे उप्पर पाए दा ते उंदा कन्नै गल्ल बी होंदी ऐ कि आखदी कि इक दो दिन्न च पुज्जी इक दो दिन च पुज्जी जानी ऐ ते मैड़म जी दवाईयां केह्ड़ियां केह्ड़ियां अवा दियां एह् डोल्लो शोल्लो अवा दियां जेह्ड़ियां नार्मल दवाईं जियां डोल्लो होई सर दर्द आह्ली एह् अवा दियां भला आक्का दे ते हैन कि दों त्रैं दिनें तों कि एह्दी समान उत्थें भेजी ओड़े दा ते इक दो दिन तक तोआड़े तक पुज्जी दानां ते अज़ें तक पुज्जेआ नी ऐ मैंड़म जी शायद अज्ज पुज्जी जा शाम्मी हैल्लो मैड़म जी अगर तुस करगे तुस पेमैंट तुस करगे तां गै आनां मैंड़म जी असैं थोड़े ना पेमैंट करनी ऐ पेमैंट ते तुसैं करनी ऐं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक